السلام علیکم میرا نام یزدان ہے میں آپ سے کمیونٹی ہیلتھ پروگرام کے تحت ہیلتھ اسکرینگ کے سلسلے میں رابطہ کر رہا ہوں مجھے آپ کی طرف سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا تھا میں اسکرینگ کا وقت طے کرنا چاہتا تھا تو کیا آپ مجھے دستیاب اوقات کے بارے میں بتا سکتے ہیں میں اپنی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں